ड्रॉइंग और पेंटिंग जैसी कलाओं को शुरू करने के लिए बच्चों की सही उम्र तो जो है वो छः वर्ष होना चाहिए बच्चों को पाँच से छः वर्ष की आयु में मतलब जब उसको प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है तब उस बच्चों को ड्रॉइंग या पेंटिंग धीरे धीरे सीखना चाहिए पहले घर में स्कूल स्तर पर और फिर जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसे उसे कला में आगे बढ़ाना शुरू कर देना चाहिए तो बच्चे को ज़्यादा दिक्कत या परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा वह कुछ समय बाद बहुत अच्छी ड्रॉइंग बनाने की ओर अग्रेषित हो जाएगा